म्हाका क्लायमींग आनी ट्रॅकींग हो प्रकार ल्हानपणा पासुनूच आवडटा ताजो भंय अशें शे म्हाका केन्ना दिसूंक ना ज्यास्त पयस पयस वचूंक ना हिमालयान बी ट्रॅकींगाक वचूंक ना पूण हांगा लागीं आमच्या गोंयांत जे जे पर्वत आसात पळय त्या पर्वतार सगळे कडेन वचून येयला तितके कितें ते व्हडले ऊंच आसात अशें ना पूण केप्यां बी थंयसर वचशात जाल्या चंद्र चंद्रनाथ भूतनाथ अशे जे डोंगर आसात ते आमी ट्रॅकींग करूनच सर केल्ले आसात तशेंच एकदां आमी समुद्र किनारे रातचे चान्न्याच्या राती कानोळेसून सुरवात करून हांगा हर्मला मोरजे तेवटेन सुद्दां गेल्ल गेल्ले आसात तर आनी एकदां दुदसागरार आमी गेल्ले दुदसागर सुद्दां तसो चडपाक कठीण रेल्वेन वचपाक सोंपें पूण आमी चलत वयतात वाटेक नदयो गावतात तीं क्रॉस करतात भितर रोप उडयतात त्या रोपाक धरून सगळे क्रॉस करतात आनी मुद्दाम हे पावसाच्या दिसांनी वयतात कारण तेन्ना नदयो दुथडी भरून व्हांवतात गळ्या इतकें उदीक आसता तरी आम केन्ना भियोंक ना मजाच येयली तें क्रॉस करपाक एक बस भर लोक आसतात हांसोन खेळून सगळें ट्रॅकींग जाता फक्त थंय वयतकूच मातशी बरीच भूक लागता कितें खावपाचें अशें जें व्हेल्लें आसता तें पावसान भिजता उदकान भिजता होच एक मातसो वायट अनुभव आसा पूण थंय वयतकूच जीव एकदम धादोसकाय जाता